नमस्ते भाई हाँ हाँ हमारे तो किसानी का काम है तभी तो खेती करते हैं आप कौन बोल रहे हैं अच्छा ठीक है हाँ हाँ सब्ज़ी वगैरह हम बोते हैं गेहूँ है मर मिर्च है बैंगन है पालक है धनिया यह सब खेती करते हैं ठीक है उनको तो बेचना है जिस दिन भाव अच्छा मिलेगा वह तो बेचेंगे तैयार रखेंगे तैयार हाँ तैयार होने वाली है सब निकाल निकाल कर बनाएँगे चना के गोहूँ भी है और सब्ज़ी जैसे गोभी है टमाटर है मिर्च है मिर्च क्या गाजर है धनिया पालक है यह तो फिर इतना ही सब्ज़ियाँ उगती हैं और भी हाँ हाँ तीन तीन चार आइटम करेंगे क्योंकि कि कोई मानसून से मार खा जाएगी कोई भाव से मार खा जाएगी इसलिए दो तीन ठू करना पड़ेगा ना हाँ हाँ आपकी हाँ हम करेंगे आपका अगर हम आपके घर पहुँचवा देंगे पहुँचा और आपका पास कमीसन ओमीसन क्या बनता है आप केवाड़ीपुर भेजेंगे साथ में हाँ तो हाँ

नहीं देखिए भाई अब सब एक तो खेती में पैसा खर्च किए दूसरे उत्पादन हो गया उत्पादन हो गया फिर किराया भाड़ा लगाकर आपके यहाँ तुरंत पहुँचाएंगे और आपको पहुँचाने के बाद में अब उधार लगेगा तो अब फिर दिक्कत है ना फिर सब उसमें भी हमको कुछ खाद दवा इस्तेमाल करना है फिर लेबर हमारे साथ लगेंगे वह हाँ गाड़ी का भी पैसा देना पड़ेगा तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा नगद नगद मिल जाए रोज़ सब्ज़ी का रोज़ बिक जाए रोज़ का पैसा मिल जाए हाँ ठीक ठीक है आप कितने कुंटल तक का बेच सकते हैं भाई और कोई कोई और छोटा वाला होता है कोई बड़ा वाला होता है तो क्या है कि अब इस साल थोड़ा ज्मा त्रा में हमने खेती कर रखी है कभी जब ज़्यादा चली जाएगी तो भाव गिरा देते हैं हम लोग तो हम आपके मंडी में आप गेहूँ के

ठीक है आपके यहाँ ठीक है ठीक है हम आपके यहाँ भेजेंगे तो जो हमारा ओजन आएगा ग्राम आएगा डेली का डेली आप देते रहिएगा और आपका कंप्लीट हाँ हम डेली भेजेंगे आपके यहाँ